ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनसे आप आसानी से घर बैठे कमा सकते हो कम पूँजी में अच्छा काम कर सकते हो मैं खुद भी फर्नीचर का काम करता हूँ जिसमें प्लाई आती है लकड़ी आती है लकड़ी को लाकर के उसको काटकर के उससे पलंग सोफा सेट डाइनिंग टेबल या आप देख लो दीवाल की वॉल और वार्डरोब वगैरह सब कुछ बनाता हूँ बनाकर के लोगों के यहाँ लगाता हूँ उनके घर पर भी आप काम कर सकते हो सामान मंगा के आपको छोटा बिजनेस है बहुत कम लागत है और आप ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी दुकान खोल सकते हो दुकान खोलने में ज्यादा पूँजी नहीं लगेगी थोडे़ पैसे में अच्छे से काम कर सकते हो आप और काम करके आप बिना काम के जीवित नहीं रह सकते हो बिना काम के कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में इसके लिए छोटे छोटे बिजनेस हैं जो करके आप अच्छी कमाई कर सकते हो छोटे स्तर पर अच्छा काम कर सकते हो कम पूँजी में अच्छा काम उससे आपको आमदनी भी अच्छी होगी बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा एक आप काँच का काम ले लीजिए काँच के काम में भी आप काँच लाइए काटकर के उसके ऊपर पॉलिश करिए पॉलिश करके डिजैन बनाइए डिज़ैन बनाकर के लोगों के घरों में लगाइए मेन दीवार पर लगाइए फ्रंट पर लगाइए ग्लास लगाने से आजकल की हर बिल्डिंग पर देखा जाए तो बड़े बड़े काँच लगते हैं जिससे कि रोजगार भी मिलता है और फायदा भी होता है और कारीगर को पैसा भी मिलता है इसके लिए अच्छा करने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं देख लीजिये आप कुम्हार का देख लीजिए कारीगर का देख लीजिए लोहे वाले को देख लीजिए आप लोहा आ लाकर के काटकर के चद्दर की शेड बनाता है पलंग बनाता है डाइनिंग टेबल बना झूला बनाता है जिस पर आप झूल सकते हो इसी कई दिनचर्या के काम हैं जो आप घर से ही कर सकते हो छोटे स्तर पर आप कर सकते हो कम पैसे में आप दुकान खोलकर के दुकान चला सकते हो और अच्छा कमा सकते हो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ कमाना पड़ेगा और कमाने कमाने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस बहुत अच्छा है आप फर्नीचर का काम करिए या काँच का करिए आप स्टील रेलिंग को ले लीजिए स्टील के पाइप जो आते हैं उनको काट करके आजकल के हर मकानों हर घर में देखो आप तो मकान बने हुए हैं और हर मकान में रेलिंग तो कंपलसरी हो गई चढ़ाव चढ़ने के लिए रेलिंग कंपलसरी है और रेलिंग बनाने के लिए स्टील के पाइप का यूज़ होता है स्टील के पाइप लाइए उन्हें काटिए उन्हें वेल्ड करिए वेल्ड करके अच्छे से रेलिंग बनाइए और अच्छी पूँजी अच्छी पूँजी खड़ी कर जिए और पैसे लीजिए आमदनी हो जाएगी आपकी और आप अच्छे से अपने जीवन का भरण पोषण कर सकते हो छोटे छोटे से बिजनेस बहुत सारे हैं जिनको करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो बहुत अच्छा कर सकते हो जीवन में क्योंकि आप अगर बिजनेस नहीं करोगे तो क्या करोगे और आप बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि आप मध्यवर्गीय हो इसके लिए छोटा बिजनेस छोटे बिजनेस करें जैसे देख लिया बर्तन का काम देख लीजिए लोहे का देख लीजिए स्टील का देख लीजिए या फिर साड़ियों का देख लीजिए सिलाई का देख लीजिए कोई सा भी काम छोटे स्तर पर लेकर आप चालू कर सकते हो जिसमें कम पैसे में अच्छा काम कर सकते हो और आपकी आमदनी चालू हो जाएगी आपका भरण पोषण आप बिजनेस छोटा करोगे तो आगे बढ़ जाओगे